हेलो प्रणाम गुरुजी ठीक अइ सर अपन हालचाल कहिऔ हँ कहलहुँ कि हमरा बैंकमे जे नौकरी एक साल केने रहिए हुनका बारेमे हमरा किछु बुझनै रहै सिखने रहै सर तनिटा बतेबै अपन योग्यता जे छै हमरा बी कॉम कऽ कऽ बी कॉम केने छिए बी कॉम केने छिए सेकेण्ड डिविजनसँ आएयल रहै फिफ्टी प्रतिशत रहै कॉलेज पटनामे रहै नहि मधेपुरामे रहै बी एन यू भूपेन्द्र नारायण बी एन मण्डल युनिवर्सिटी

हँ छओ महिना केलिए रहै अपने गाँवेमे एगो बैंक छै नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक वएहमे केलिए रहै छओ महिना महिषी हमरे गाँव छी महिषी बगलेमे छै गोरवा चौकपर छै हम आदमी सबके नाम सर्च करैत छी नाम सर्च रहिए लोक सबके पइसा सबके बारेमे निकालैत रहिए निकासी करैत रहिए ओपन करैत रहिए इएहसब नामसँ दऽ कऽ आधार कार्डके नम्बर दऽ कऽ एकाउन्ट नम्बर दऽ कऽ ओकरा लैत रहिए हँ हँ डेटामे नहि अभी तक ओ नालेज नहि अइ सर अहाँ कनी बतबैके कृपा करबै जी की सब काज होइ छै बैंक

बैंकमे एगो मैनेजरके कुर्सी होइ छै

बैंकमे जे पाइ देल जाइ छै

ठीक अइ गुरुजी ईसब छै नहि बात दोसरो दिना करबै हमरा आशीर्वाद दिऔ ईसब बताबैके लिए बहुत बहुत धन्य धन्यवाद ठीक अइ सर प्रणाम